हमारे सोनभद्र ज़िले में मुख्य उद्दोग है एक अपना एनटीपीसी पावर प्लांट जो कि हमारे यहाँ बिजली पैदा करता है जिससे हमें बहुत सारी सेवाएँ प्राप्त होती हैं उस बिजली को एनटीपीसी बनाकर के कई देशों में राज्यों में वितरण करती है उससे हमें फ़ायदा प्रॉफ़िट होता है जिससे कि हम उस प्लांट में काम करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं और किसी वितरण में यह हमारा है कि हम अपने लिए थोड़ा बहुत खेती किसानी भी करते हैं जिससे कि हम उस सब्ज़ी वगैरह को बेच करके बाज़ारों में अपने परिवार का लालन पालन करते हैं और बहुत सारे लोगों का भी उस सब्ज़ी से सा साग से पेट पलता है और उस में यह है कि सेवा क्षेत्र हमारा यह है कि हम किसी भी अन्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं कोयला जैसे कि हमारे यहाँ एक कोयला कोयला यार्ड है उसमें से हम कोयले को खनकर उस कोएले को बेचकर अपने आर्थिक क्रियाओं को सुधार सकते हैं और इसमें हमारे यहाँ बहुत से फ़ौर्म हैं जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे फ़र्म हैं जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं और हमारे यहाँ ज़िले में कारखाने हैं जैसे कि ट्रक के कारखाने कार के कारखाने इत्यादि कारखाने हैं और हमारा यही सब से लालन पालन चलता है